हाँ हमारे परिवार में सबसे अधिक बनाई जाती है लस्सन की चटनी जो कि हम सुंगरे वगैरह के साथ खाते है तो बहुत ही मजा आता है और हमारे यहाँ पे सर्दी के अंदर तिल गुड़ वगैरह ये सुगरा वगैरह बहुत ज़्यादा बनता है और हमारे परिवार में सबसे अधिक बनाई जाने वाली चीज है वो है ढोकले वगैरह आल के गट्टे वगैरह ऐसी चीज़ें बनाई जाती है जिससे हमें बहुत ही अच्छा लगता है खाने में हमें टेस्ट आता है ठीक है